اردو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بچپن سے ہی مجھے بہت اردو اچھی لگتی ہے یہ اردو زبان میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی جو کہ بہت اچھی اردو پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے ناولس پڑھتے تھے ان کی ناولس میں بھی پڑھتی تھی جس سے مجھے بہت سا تجربہ ملا بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت اچھی زبان ہے ہر کسی کو آنی چاہیے ہر گھر میں اردو پڑھائی جانی چاہئے جو بچے اسکول میں نہیں پڑھتے ان کو گھر میں پڑھانی چاہیے اور بچوں کو اردو سکھانی چاہیے اردو سے ہمیں ایک رہن سہن کا پتا چلتا ہے اردو ہماری زبان ہے اردو کے الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں اردو میں ہر چیز اچھی ہے بہت کچھ ہے اردو میں اردو تو ہر بچے کو ہی سیکھنا چاہئے کیوں کہ ہماری لائف میں اردو کی بہت بڑی اہمیت ہے اگر اردو بچوں کو آتی ہے تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں بچے گھر میں رہنے سہنے کا سلیقہ اپنی آنے جانے والوں سے طور طریقے سے بات کرنا محبت کرنا سکھاتی ہے اردو مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نے اردو سیکھی کیوں کہ مجھے اردو اچھی لگتی تھی اور اس کے علاوہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر بچے کو اردو آنی چاہئے اور اگر اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بچوں کو اردو سکھائیں اردو پڑھانا سکھائیں جس سے کہ ان کو اردو پڑھنے کا شوق ملے اردو کی کتابیں پڑھنے کا شوق ملے کیوں کہ اگر ہم اردو پڑھیں گے جبھی ہم بہت سی چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں اردو ایک بہت ہی اچھی زبان ہے اردو کے علاوہ اور زبانیں بھی ہیں لیکن سب سے اچھی اردو زبان ہے اور اردو ہر کسی کو ہی سیکھنی چاہیے